नमस्ते नमस्ते नमस्ते आपके लकड़ी का दुकान है किस चीज का है किश्त किस जगह किस जगह पर है कहाँ पे है हाँ तो हमारे पास बारह ठे कटरा है हमको सागुन की लकड़ी चाहिए हमको खिड़की बनवाना है हमको दरवाजा बनवाना है हमको टेबुल बनवाना है हमको अलमारी बनवाना है और हमको हमको कुर्सी बनवाना हमको सागवन के लकड़ी चाहिए आपके पास घुना लकड़ी नहीं ना है आम ओम का क्या भाव है सागवन के लकड़ी का भाव क्या है हमको थोक में लेना है ना हमारे पास बारह ठो कटरा है पुल पर उसमें सभी में हमको लगवाना है अपने अपने गाड़ी से आप भेजेंगे ना गड़ साधन है आपके पास नहीं साधन हमको ले आना पड़ेगा पैसा पैसा आपको तुरंत चाहिए कि थोड़ा कम बेसी हो सकता है और और क्या आपके दुकान पर है कै बजे खुलता है दुकान आपका कै बजे खुलता है ये बताइए पहले कै बजे तक आप रहती हैं वहाँ पा रहते हैं आठ बजे रात तक रहते हैं हम आ जाएँगे जभी हमको मौका मिल जाएगा तभी आ जाएँ आठ बजे रहा तक तक रहते हैं ना तब हमको जब मौका मिल जाएगा तभी आपके दुकान पर हम आ जाएँगे तो साधन भी आपके यहाँ है अपना साधन से हमको हमारा लकड़ी भेज देंगे आप हाँ तो हमको सागवन का लकड़ी चाहिए हाँ हाँ हमको तो तो ठीक बा हम आएँगे आपके यहाँ जब जब मौका मिल जाएगा तब आएँगे आपके यहाँ और खिड़की खिड़की का लकड़ी लेना है और दरवाजा का लकड़ी लेना है कुर्सी के लकड़ी लेना है और टेबुल का टेबुल का लकड़ी लेना है सब लकड़ी उतना सब को मिल जाएगा ना तो हम आएँगे आपके यहाँ घुना पका नहीं ना है आपके यहाँ आम काे नहीं ना है हाँ तो हम आएँगे और लकड़ी हम आप अपने गाड़ी से साधन से